ہندوستان کا تعلیمی نظام دنیا کے بڑے تعلیمی نظاموں میں سے ایک ہے اس میں مختلف سطحوں پر تعلیم دی جاتی ہے جیسے ابتدائی تعلیم ثانوی تعلیم اعلیٰ تعلیم پیشہ وارانہ تعلیم آن لائن اور آف آف لائن تعلیم یہ نظام مرکزی حکومت اور ریاستی حکومت دونوں کے تحت کام کرتا ہے اسکول کالج یونیورسٹیاں اور تکنیکی ادارے تعلیم فراہم کرتے ہیں ہندوستانی تعلیمی نظام کی خصوصیات کثیر لسانی تعلیم ہندی اردو انگلش علاقائی زبانیں نصاب میں تنوع سرکاری و نجی ادارے داخلے کے سخت مقابلے والے امتحانات جیسے تعلیمی بورڈس اہم چیلنجز جو در پیش ہیں عدم مساوات دیہی اور شہری علاقوں کے درمیان تعلیمی سہولیات میں بڑا فرق ہے کم معیار کی تعلیم کچھ اسکولوں میں اساتذہ کی کمی کم تربیت یافتہ عالمہ اور ناقص انفراسٹیکچر معیار کو متاثر کرتا ہے